जीअं त मूंखे फोटोग्राफी करण जो जामु शौंक़ु आहे त मां फोटोग्राफी कंदो आयासि ऐं मूंखे जामु सारा फोटोग्राफर ऐं जो मूंखे पसंदि आहे त मां उन्हनि खे सोशल मीडिया ते फॉलो कंदो आहियां छो त हुननि जी फोटोग्राफी ॾिसी मूंखे हिकु प्रेरणा मिलंदी आहे त फोटोग्राफी कीअं कई वेंदी आहे त मुंहिंजा जामु सारा फेवरेट फोटोग्राफर ऐं जीअं त अमीश बोए थी वियो यश थी वियो ऐं जामु सारा आहिनि जंहिंखे मां सोशल मीडिया ते फॉलो कंदो आहियां त हुननि खे फॉलो करणु जो हे ई मक़सदु आहे त हुननि खां हुननि जी फोटोग्राफी स्किल सिखण जा त मां हुननि जी फोटोग्राफी ॾिसी हुननि जी कीअं फोटो कढनि था हो सभु ॾिसी मां बि सिखंदो आहियां त हुन में मुंहिंजो हिकु सभिनि खां फेवरेट फोटोग्राफर आहे त हो अमीश आहे छो त हुननि जी फोटोग्राफी जामु सुठी हूंदी आहे हो हिकु जामु प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहे हो जामु सुठी सुठी तसवीरूं कढंदो आहे उहो वाइल्ड लाइफ फोटॉग्राफर आहे त हुन जो जामु सुठो सुठो फोटॉग्राफी आहे सोशल मीडिया ते उहो जामु फेमस आहे फोटोग्राफी करण लाइ